हमर जे छै गाड़ी जे छै पसन्दमे सबसे अभी बढ़िआँ जे छै बुलेट छै बुलेट छै शरीरमे बुलेटसे जाइमे जे छै आराम भी होइ छै शरीरमे थकावट भी नहि होइ छै पल्सर छै ओ ओहो जे छै गाड़ी से जे अपना पसन्दसे जे छै पल्सर गाड़ी भेलै अपाची भेलै अपाची भी मे जे छै जाइके लिए दूरके लिए दूरीके लिए जे छै अपाचिओसे जाइ छिए तऽ शरीरमे जे छै थकावट भी नहि पता लागै छै आराम भी होइ छै जाइमे भी ठिकठाक रहै छै हर चीज बढ़िआँ होइ छै ओकर चलै छै बढ़िआँ हर चीज भी ओकरासे जे छै दूरीके लिए जाइमे सबचीजमे जे छै बुलेट भेलै अपाची भेलै ईसब भेलै तऽ ईसब जे छै अपना शौकके लिए जे छै शरीरके लिए भी सबचीज बढ़िआँ छै सबचीज ठिकठाक छै अपाचीमे तऽ ओ चढ़ैके बाद जे छै शरीरमे कोनो आराम जे छै आराम भी बढ़िआँ होइ छै थकनी भी पता नहि चलै छै दूरी जाइके बाद थकनी भी पता नहि चलै छै अपाचीमे तऽ बढ़िआँ एखन जे छै वएहसब ठीक चलै छै तकर बाद बुलेट भेलै बुलेटसे भी चलै छै ओहो जे छै ओहिमे शरीरपर जे भी छै हानिकारक नहि होइ छै जाइ छै तऽ सबचीज भी बढ़िआँ होइ छै बुलेटपर भी आराम रहै छै कहीँ भी दूरीसे भी जाइ छै तऽ आदमी जाइ छै तऽ ओहिपर पता नहि चलै छै हर चीज जे छै बढ़िआँ होइ छै बुलेटपर जाइमे जे छै सबचीज भी आगू भी बुलेटसे जाइमे दूरीके लिए सब चीज बढ़िआँ होइ छै तऽ ओहिपर आराम भी होइ छै शरीरमे जे छै कोनो दिक्कत नहि बुझबै छै बुलेटसे जाइमे सबचीज भी बढ़िआँ होइ छै बुलेटसे जाइ आबै छिए जाइ छै तऽ ओहिमे पता नहि चलै छै आदमीके जे हँ गेलिए हँ तऽ ओहि लैके बुलेटपर जे छै आओर पल्सर भेलै पल्सर भी मे जे छै दूरीके लिए ओ भी ठिकठाक बढ़िआँ होइ छै ओहोपर भी शरीरके जरक नहि होइ छै ओहो बढ़िएँ चलै छै ओहोपर भी बैठैके बाद जे छै शरीरमे जे छै हरानी भी दूरीके जे छै पता नहि चलै छै बढ़िआँ रहै छै सबचीज ठिके रहै छै तऽ ओहि लैके जे छै सबचीजके दूरीके देखिते हुए सबचीज ठिकठाक रहै छै

तऽ अपाची ईसब दूरीके लिए सब भी बढ़िआँ होइ छै देखैओमे ठिकठाक छै बढ़िआँ रहै छै अपाची भेलै बुलेट भेलै एहि सबपर दूरी जाइ छिए देखै छिए तऽ बढ़िआँ होइ छै चढ़ैमे तऽ शरीरमे कोनो भी दिक्कत नहि होइ छै तऽ ओहि लैके जे छै दूरीके लिए वएहसब गाड़ी ठीक होइ छै